कमरि जे सूर लाइ असां घणा इलाज कंदा आहियूं जीअं त फुलपताशा खाइनि सेके करे खाईंदा आहियूं राजग्रह जे अटे जा असां लॾूं ठाहे करे बि खाईंदा आहियूं तिरनि जे तेल जी मालिश बि कंदा आहियूं ऐं असां इन कमरि जे सूर में गोंद जो वधीक इस्तेमाल कंदा आहियूं जीअं त गोंद जा लॾूं वग़ैरह ठाहे खाईंदा आहियूं तिरनि ऐं कौड़े तेल जी असां मालिश बि कंदा आहियूं ऐं अक जे पननि खे गरम करे उन जे मथा कौड़ो तेल लॻाए ऐं हेड लॻाए करे हुन जो बि असां सेक कंदा आहियूं गरम पाणीअ जी थेली गरम पाणी थेलीअ में गरम करे उन जो बि असां सेक कंदा आहियूं इन खां सवाइ बि ॿिया घणा इलाज असां घर जा कंदा आहियूं